जारिमिननि गेजेरजों बर' रावआ गुबुन राव आरो हारिमुफोरजों जोबोद गोथौयैनो गोहोम खोख्लैजादों मानो होननानै बुङोब्ला जारिमिननि बिथिङाव सिगां समाव जोंनावहाय लिरनो थाखाय देबनागिरि होननाय सोदोबखौ जोङो मोनाखैमोन एबा दिहुनजायाखैमोन जायनि थाखाय गोबां जारिमिनानो दिनै दिनै रेकर्ड गैला एबा जोंनि माबा बिजाब खुलियावहाय थायाखिसै सुबिदा बायदियै जारिमिनखौ मिनथिनो मोनाखिसै आरो बेराफारसेथिं गुबुन रावा सिगांनिफ्रायनो थाखानाय बादियै बेसोरो माखासे जारिमिनफोरखौ जोंनि जारिमिनखौ गावसोरनि होननानैसो सोनानै लाबाय आरो माखासे जोंनि हारिमु जोंनि राव सोदोब माखासेफ्रा गुबुन गुबुनजों लाजाबाय बेफोरो गोबां जोंनि जारिमिन आरो बर' रावआव गोहोम खोख्लैदों बिनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जों दा सामफ्रामबोनि बाहायनाय राव जोंनि बर' राव जायखौ जों दा

जायखौ जों सुद्ध' सुद्ध' रावजों जों बर ' बर' सोदोबखौ जों बुंनांगौ बे सोदोबा दिनै ओरैबायदि गुबुननि रावजों ओरैबायदि गोहोम खोख्लै जाबायदि दा जोङो गावनि रावखौनो गावनि रावखौनो जों दा पियर माने गुबुंयै गुबुंयै रायलायनो रोङै जाना फैबाय बेफोर गोहोमा दा जेसेबां बुहुमा आवगायबोदों एबा ग्लबेलायजेसन जाबोदों बेफोर बेफोरजों गोबां गोहोम खोख्लैजादों बुंनो थाङोबा बर' रावनि सोदोबफोर माखासे सोदोब बिहुङाव थिसनजानानै थायैनि थाखाय गोबां सोदोबफोरखौनो जोङो बावगारलांनो हमबाय आरो माखासे इंराजि रावआ जोंनि बर' सोदोब बिहुंआव हाबफानानै गोबां सोदोबा गोमालांनो हमबाय बेनिफ्राय दानि गोदान आरो इयुन जोलैफोरा सोदोब सोदोब बिहुं एबा जोंनि राव जाबायदि बर' रावआ जाबायदियै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदोंमोन बे सोलिबोनाय रावै दानि इयुन जोलैफोरा रायलायनो हाया जालांबाय एबा गुबुन रावनि गोहोम खोख्लैनायावहाय दिनै जोंनि सामफ्रामबोनि रायज्लायनांगौ राव एबा फरायनाय रावफोरा गोबां खहाया जालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों